आं जोंनि ओनसोल क'क्राझार थाउनखौ मोजां मोनो मानो होनबा बुहुत सिखोन साखोन बांद्राय गिदिर नङा थाउना फिसायानो खिन्थु बुहुत सिखोन साखोन साफा सुफाया बांसिन खिन्थु दा मा जाबाय लामाफोरखौ फुवारनानै माखासे गोबां गिदिर गिदिर दंफां लाइफां दंमोन बेफोरखौ दाफायजोबनायनि थाखाय जोंनाव बाहाय फुलुसनआ बुहुत बारा जाबाय क'क्राझारावबो दा बेफोरखौ बायो आरो एसे दानफायाबाबो दंफां लाइफांफोरखौ दानफायाबाबो मानि लामाफोरखौ फुवारनो थाखाय गोबां खायदा दंमोन आंनिबा दानफायनाङामोन आरो दाथ' दानफायबायानो मोजाङानो बेफोरखौनो मोजां मोनो सुबिदा बा जेनिबो सुबिदा दं नांगौखौ मोनजोबो गासिबखौबो खाथियावनो हस्पिटेल दं मोननै मोनथाम द'खानफोराबो दंजोबो आनो नांगौबादि इदुकेसननि थाखायबाबो बुहुत मोजां जोंनि ओनसोला